हेलो मैं पूनम पांडे बोल रही हूँ क्या आप तुलसी रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैंने कुछ देर पहले अपने लिए खाना ऑर्डर किया था तो क्या आप मैं उसके साथ लस्सी ऐड कर सकते हैं ठीक है तो आप मुझे लस्सी खाने के साथ ओडर कर देना और मैंने खाने में जैसे दाल बाटी और सलाद मंगवाया था हाँ तो उसी के साथ मुझे लस्सी भी ऐड कर देना और टाइम तो वही है पर एड्रेस मैं आपको बता रही हूँ जो पहले भी बताया था सोगानी कॉलोनी में हाँ सोगानी कॉलोनी में भेज दीजिएगा ठीक है हाँ वहीं पर भेजना ठीक है शाम तक जो टाइम है उसी टाइम पर जी धन्यवाद